डांस सभिनी माण्हुनि में असां में सभिनी में हुजनि इलाही ज़रूरी आहे छोजे करे डांस सां असां हिकु साथ थी करे कोई बि एज़ अ टीम वर्क करे सघूं था ऐं असां पंहिंजे एक्स्प्रेशन सां आई कॉन्टैक्ट सां बॉडी लैंग्वेज सां और तरीक़े इलाही तरीक़े सां डांस करे और हिक ॿिएं जे सहयोग सां इलाही कुझु बढ़िया डांस करे था सघूं और डांस असांजे सरीर जे लाइ असांजे मस्तिष्क लाइ इलाही ज़रूरी आहे और अगरि हिकु साथ कयूं त इहा त ॻाल्हि ई छा आहे और डांस आहे असांजे सरीर में एक्टिव बॉडी रहंदी आहे सरीरु असांजो और फिटनैस रहंदी आहे और अगरि इहो सभु हिकु साथ कंदा आहियूं त घर में भाईचारो वधंदो आहे सभिनी सां मेल मिलाव वधंदो आहे ॿारनि जा संस्कार ईंदा आहिनि कि सभिनी सां मेल मिलाप करे असां हिकु साथ कुझु बि करे था सघूं और मज़ो बि ईंदो आहे तंहिं खां असांजो दिलि बि ख़ुशि थींदो आहे और असां कॾहिं बि कहिड़े बि टाइम ते सभु मिली झुली करे किथे बि कंहिंजे बि घर वञी करे या कंहिं सां बि पाणि हिकु साथ मिली करे डांस था करे सघूं और इहो ई मज़ो आहे ज़िंदगी जो दोबारा न मिलंदी हिन खां डांस हिकु सरीर में जीअं पाणि रोटी था खाऊं तीअं पाणि काॾहें वञूं था अचूं था इअं ई त असां जीअं मार्केट था वञूं काॾहें अचूं था वञूं था त हीअं डांस बि असां हिकु ॿिएं सां मिली झुली करे करूं त हिनजो हिकु अलॻि ई आनंद ईंदो आहे